दिक्खो जी हून जि'यां पैह्लें मिगी शौक हा हून कलेक्शन दी गल्ल करने आं पैह्लें मिगी शूज़ दा बड़ा शौक हा शूज़ दा शौक इस कदर हा कि कदें नाईकी दे शूज़ दिक्खियै चली जा जि'यां कोई बी शूज़ कोई बी ब्रैन्ड लब्भी जान लोकल लब्भी जान अपने चली जाना जि'यां पैह्लें स्निकर चलदे हे कैजुअल शूज़ होइये स्पोर्ट शूज़ होइये बक्खरे बक्खरे डिजाईन होइये ओह्दे ऐना ओह्दे बिच केह् होंदा हा कि अपने शौक होंदा हा बंदे ई ठीक ऐ पैह्लें शूज़ दी कलेक्शन होई हून वॉच्स बी ऐ वॉच्स दी में जि'यां रोलेक्स दिक्खी लेई वॉच अपने हबलट दी वॉच दिक्खी लेई स्मार्ट वॉच्स होई आई फोन दी वॉच होई एप्पल दी वॉच होई ते मतलब अलग अलग ब्रैन्ड दा जि'यां कलेक्शन होंदा जि'यां अपने बंदे दा जे उस पासै बंदा दिखदा की थाह्नूं शौक ऐ ना ते वॉच्स दा सानूं बड़ा शौक ऐ जि'यां मिगी होइया ते ओह्दे बाद क्लोथिंग दा शौक होइया जि'यां हून में जम्मू तो लैन्ना किश कपड़े किश में कपड़े दिल्ली जन्ना उत्थें जि'यां थुआढ़ी अपने कीर्ति नगर मार्किट ऐ उत्थें स्पेशल चीजां लभदी ते अपना इक लक्ष्मी नगर चली जाओ उत्थें लभदी सी पी कनॉट उत्थें हून कलेक्शन कुसै बी चीज़ दी कट्ठी अ'ऊं करी लैन्ना जि'यां में इक टैम होंदा जि'यां में सिस्टम रक्खे दा अपना जि'यां परफ्यूम दा मिगी शौक ऐ में परफ्यूम दा डाटा कलेक्ट करियै अपने वार्डरोब च लाए दा होंदा जि'यां अलग अलग ब्रैन्ड होइये ऑनलाइन शॉपिंग होई ते कलेक्शन दा जि'यां मिंत्रा पर असें दिक्खी लेआ जां कुसै होर उप्पर बी दिक्खी लेआ ते सानूं होया डाटा दा कलेक्शन करना करना कलेक्शन ते अस कुसै चीज़ दा बी रक्खी सकने जि'यां साढ़ी क्लोथिंग होई जि'यां साढ़ी परफ्यूम्स होई जि'यां साढ़ी केह् नांऽ एह्दा अपने शूज़ होइये फार्मल्स होइये कलेक्शन आस्तै डाटा कट्ठा रक्खना गै रक्खना ते ओह् जेल्लै असें जि'यां साढ़े घर ब्याह् जुड़ेआ अस पैह्लें प्लैन करी लैन्ने आं कि असें क्लोथ लैने असें इत्थूं लैनां एह् चीज़ दिल्ली तों लैनी एह् चीज़ बॉम्बे तों लैनी एह् चीज़ पंजाब चों लैनी एह् चीज़ जम्मू तों लैनी हून जि'यां अस घरों निकलने आं ऐना जि'यां सानूं शौक औंदा ऐ लैने ई इक चीज़ जन्ने ते सानूं दूई चीज़ पसंद आई जंदी ते दूई चीज़ एह् पसंद आई जंदी जि'यां असें वॉच दिक्खी लेई कदें अस बाह्र गे जां कुसै दुकाना पर गे दोस्त यारें दे जां किसै शो रूम च गे सानूं शूज़ पसंद आई जा ते अस ओह् कलेक्शन आस्तै केईं बारी ओह् चीज़ पाने निं हैन पर सानूं चीज़ शैल लगदी अस अपने घर लेई जन्ने उसी इक दो बार पाने फिर परतियै रक्खी नै आं इक अलग सेक्शन बनाये दा होंदा जि'यां घर वार्डरोब्स होंदे न क्लोथ दे इ'यां असें अपनी कलेक्शन रक्खी दी होंदी कट्ठी कीती दी होंदी